हमरा सभके हियाँ ई भाषा चलै छै कि एगो मैथिली हो गेलै जैसे कि दरभङ्गामे मैथिली चलै छै आओरो कथि कहै छै मधुबनी जिलामे मैथिली चलै छै लहेरियासरायमे मैथिली चलै छै आओर कथि कहै छथिन कि वहाँ खगड़िया जिलामे भी मैथिलिये चलै छथिन तऽ ओहि सभ जिलामे मैथिली चल मैथिलिये चलै छथिन तऽ हमरा सभके इलाकामे तऽ हम सभ ठेठी बोलै बला आदमी कि हमरा सभ से ठेठियै बोलअयबे करै छै सभ भाषामे ई ठेठली अथि मैथिली उधर बोलाइ छै ओहि सभ इलाकामे ओकरे सभके जानकारी हौते ओ सभ बातके हम सभ तऽ गरीब आदमी छी जौन जहाँके जे भाषा रहै छै ऊहे भाषा बोलल जाइ छै आदमीके जे जे जगह घुमल रहै छै साल डेढ़ साल रैह जाइ छै ओहि जगह पर ओ भाषा बोलाइ छै